एकवीस हजार दोनशे णव्वद इकरा हजार तिनशें तेरा पंदरा हजार आठशें दोनशें एकोण पन्नास पांचशें चाळीस एकशे एक तिनशे दोन आठशें चार एक लाख चव्वेचाळीस हजार दोनशे णव्वद पांचशें पन्नास एकशे चार एकशे आठ एकशे एक तिनशे चाळीस एकोणणव्वद एकोणपन्नास अठ्ठ्याण्णव चारशें तीन एकशें एक